आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहें और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना हमारे लिए अब आम बात हो गई है क्योंकि हर जगह पे जैसे फोन कंप्यूटर्स एलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एलेक्ट्रिक बसेस और बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीयाँ हैं जो हम आम जिंदगी में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं उनका उपयोग कर रहें और हम बिना इन टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो गया है और हमें इनके बारे में पता है अगर हमें इनके बारे में नहीं पता होगा तो हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे हम कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देंगे और हमारे काम में बाधा आएगी इससे अच्छा उपाय यह है कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए ताकि हमारा टेक्नोलॉजी के साथ व्यव्हार अच्छा हो ताकि आगे चलके हमें कोई परेशानी ना उठाना पड़े और हम सही तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आगे बढ़ सकें